अगर से हम सर्दी ज़ुख़ाम की बात करें तो हमारे गाँव में ऐसे बहुत सारे घरेलू नुस्क़े प्रचलित हैं जिस में लोगों की सर्दी ज़ुख़ाम ठीक करने के लिए उपाय बताया जाता है हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अगर से किसी भी बुज़ुर्ग व्यक्ति बच्चों या लोगों को सर्दी या ज़ुख़ाम जैसी किसी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो पहले हम घर में ही उन का अपने घरेलू नुस्ख़े के साथ इलाज करते हैं उस के पश्चात ही हम किसी डॉक्टर या अस्पताल में ही उन्हें दिखाते हैं अगर से हम अपने यहाँ घरेलू नुस्ख़े के बारे में बात करें तो इस में सब से बहुप्रसिद्ध घरेलू नुस्ख़ा काढ़ा को ही माना जाता है काढ़ा को बनाने की विधि के बारे में बताया जाए तो इस में हमें ढेर सारी मिर्च आदि लसन एवं इलायची और लौंग जैसी चीज़ों का मिश्रण करना होता है और इस में पानी डाल की इस कम से कम घंटे भर हमें आग मे पर रखना होता है जिस से कि इन सभी मिश्रण का पूर्ण तरीके से गुण उस पानी में मिल जाय और उस पानी को फिर लोगों को पीला दिया जाता है इस में अगर से बच्चे नहीं पी पाते हैं तो हम इस का स्वाद बदलने के लिए इस में शहद जैसी चीज़ों को भी डाल देते हैं जिस से कि उस का स्वाद भी काफ़ी सही हो जाता है